مہاراشٹر میں روایتی فنون اور دستکاریاں نسل سے در نسل سے نسل تک منتقل ہوتی ہے اور یہ ثکافت کے اہم حصے ہیں وہاں کسی دستکاری خصوصاً ٹیسکٹائل مٹی کے برتن لکڑی کے نقاشی دستکاریاں بہت مشہور ہیں ٹیکسٹائل میں کپڑے کو خصوصی تراش دی جاتی ہے اور خوبصورت کڑھائی کی جاتی ہے جس سے مخصوص دھاریاں اور باڈر بنتی ہیں یہ ساڑیاں خصوصاً مہاراشٹر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں اور یہاں مہاراسٹیئن عورتیں زیادہ پہننا پسند کرتی ہیں اور وہ کافی خوبصورت بھی ہوتی ہیں باڈر اور اس کے اندر نق کی جاتی ہوئی جو تبدیلی وہ کافی بہتر رہتی ہے ان کے لیے مٹی کے برتن کسانوں کے ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں اور ان میں چائے پینے کا لطیف ذائقہ ہوتا ہے لکڑی کی نقاشی میں ماہرین قدرتی مناظر کو اپنی خصوصی فنون میں پیش کرتے ہیں یہ روایتی فنون نسلوں کے درمیان ورثے کے طور پر منتقل ہوتی ہے والدین اپنے بچوں کو ان فنون کی تعلیم دیتے ہیں جو ان کی ثقافت کا حصہ ہیں یہ ایک انتہائی محبت اور فخر کا باعث ہوتا ہے اور ان روایتی فنون کو نسلوں کے درمیان جاری رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے